हय म्हाका खूब झाडां विशी वखदी झाडां विशयी ज्ञान आसा आणी ताचेर हांवें बऱ्या पेकी अभ्यासय केला लोक आमचें सारकेल्यांक वखदेली म्हूण वळ वळखताता वैझ म्हूण वळखताता आमचे कडेन लोक वखदाय गांवटी वखदाय घेवपाकय येतात आतां गांवटीं वखदी झाडाचे साबार प्रकार आसात झोंपा वालीं रूक तळपार जावपी झाडां न्हंयक जावपी उदकान जावपी झाडां दोंगरार जावपी झाडां अशें साबार प्रकार आसात तातूंक म्हाऔषदीय म्हणूनय प्रकार आसात देवरूक म्हूण प्रकार आसात भाजयेंचीं वांनसा म्हणूनय प्रकार आसात कंदमुळां म्हूण प्रकार आसात अशें साबार विंगड विंगड प्रकार आसात अशीं एकय झाड ना की तातू भितर वखदी गंडर्भ ना अशीं ना प्रत्तेक झाडा भितर वखदी गुंडर्भ हो आसताच मनशाची जी भलायकी आसा ती तीन गुणांचेर तीन दोशाचेर त्रीदोश म्हणटात तेका ताचेर अंवलंबून आसा पिट्टो वात आनी कव हाचें जे संतूलन बिगडलें प्रमाण जर बिगडलें जाल्यार मनशाक दुयेंसां जातात आनी ज्या वाठाराक मुनशाक जी दुयेंसां जातात देखीक मुतखोडो मुतखोडो ज्या वाठारांत चडांत चड लोकांक जाता त्याच वाठारांत ती वनस्पत किल्लयिल्ली आसता भरपूर प्रमाणांत किल्लयिल्ली आसता सैमान तशींच तजवीज करून दवरलीं आसतात आणी ताजो उपेग किंवा इलाज त्या दुयेसाचेर केल्यार तें दुयेस सामके बरें जाता अशीं काणकोण म्हालात आमच्या गोंयच्या काणकोण म्हालात साबार वखदी झाडां आसात मुख्य म्हळ्यार आमच्या पोरसां आसा ती तुळस ताचें शास्त्रीय नांव आसा ओसीमम सेक्टम तुळशींचें तशें पांच स प्रकार आसात राम तुळस कृष्ण तुळस राणट्टी तुळस ताका रान तुळस म्हणटात सोबजो होवूय बी तुळशीचोच एक प्रकार आतां तुळशींचेर उलयतलो जाल्यार दिसाचें दीस पावचेनात इतलें ताजे वखदी उपयेग आसात तुळशीचे पंच्यांग पंच्यांग म्हाळ्यार मुळ पानां फुलां म्हळ्यार मंजरी येत तेका आनी खोल हे सगळें वखदाचें वख वखदी म्हणून ताचो उपयोग केलो वता तुळस कफ कफू दोशाचेर सामकी बरी मुनशाक थंडी जाली जाल्यार तुळशीं केसराचो कसाय करून घेतलो जाल्यार भितर साचिल्ल्यो कफ छातयेन सांचिल्लो कफ भायर येता खोकलीं मारप जाल्यारूय बी तुळशींचो कसाय बरो तुळस ही वाचक सारक पित्त दोश नाशक रक्ता बिश्रण संवस्था ह्या सगळ्याक बरी तुळशीं भितर चोव्वीस वरां ऑक्सीजन सोडपाचो गुणधर्म प्राणवायू सोडपाचो गुणधर्म आसा म्हूण तुळस वाठारांत आपल्या घरा भोवतणी सरभोवतणी जरूर लावची डास विशाणू किटाणू जे आसात तें पयस दवरपाचें काम जंतूनाशक म्हणून तुळस करता देखून मलेरिया जाल्यांक ना तुळशीचो कसाय करून दितात हो एकदम गुणकारी सरपांन घास मारल्यार डंव्श केल्यार रोखड्या रोखडी एक सबस एक अर्द पेलो किंवां एक पेलो भर तुळशीचो रस काडून दिल्यार विश कमी जाता आनी त्या डंव्शाचेर तुळशीचो लेप करून लावप आसता बचारोगाकय तुळस खूब बरी क्रिमी नाशक म्हणून तुळस काम करता आनी एक म्हत्वाचे म्हळ्यार बायलो मुनशा ज्यो आसात जांकां मासीक पाळीं आयिल्ली आसता तांकां मासीक पाळी नंतर तांच्या शरिरीतलो प्रणवायू ऑक्सीजनाचो पूरवटो कमी जाता लोहा कमी जाता आणी आमी म्हणटात बाय बायले मनशांनीं तुळशीक उदक घालूंक ताका फेरें मारची म्हणन हेचे कारण तेंच आसा तुळशीक अजून वायू भरपूर आसता अजून वायू म्हळ्यार प्रणवायूच्याकय कितलें तरी पटीन तो शुद्ध आसता आणी तो त्या बायल मनशेक मेळटा स्वासातल्यान आणी ताचें रक्ता बिश्रण संवस्था जी आसा ती बरी कार्य करता स्वासतल्यानच तांकां हो ऑक्सीजन मेळटा अशीं ही अमृता अमृतौष्दी म्हणजे म्हाऔषदी तुळस ही प्रत्येकाची घराक आसूकच जाय दुसरी म्हळ्यार भ्राम्मी सेंट्रोफेरीया एसिट्रीका अशें ताजें शास्त्रीय नांव ताका करीवाणा नीर भ्राम्मी हुंदीर कर्णी गुंडेरी अशीं आणीकय नांवां आसात त्या त्या वाठारांनी ताका वेग वेगळीं नांवां आसात कंठदोश सुधारपाक खातीर आवज सुधारप हाचें खातीर तीं खूब बरी काम करता कोणाकय जे तोतरी बी उलयतात त्या भुरग्यांक ह्या भ्राम्मीची पाल्याची चेटणी करून दितात गुंडेरी पालो म्हणटात तेका कोंकणीन ताजी चेटणी करून दितात गायक लोक आपलो स्वर सुधारपा खातीर गुंडरेची कसाय किंवा गुडरेंचें रायतें किंवा भाजी करून खातात त्याच प्रमाण स्नायूक बलकटी दिवपाचें काम गुंडेरी करता ताका गुंडेलकर्णी अशींय म्हणटा हाचें दोन प्रकार आसतात भ्राम्मी आनी निरभ्राम्मी म्हणून उदका कडेन जाता ताका निरभाम्मी म्हणटात हातूंत इतली म्हत्वाचो औशदी गुंडधर्म आसता की केन्सरा सारक्या दुयेंसाकय गुंडेरेच्या पाल्याची भाजी किंवा ताजो रोस दिल्यार ताज्या रक्त पशीक लाळ रक्त पेशीक वाड जाता अशें वैदकी शास्त्राक सांगला फुडलीं वन्सपती आसा अशोक पोलीया लोगोफेरीया अशें ताजें नांव आसा हाका असूफल शीता अशोक अशोका अशीं नांवां आसात स्त्रीयाच्या रुतूस्त्रवा वेळार मासीक धर्माच्या वेळार चड जर आंगार वता जाल्यार ताका अशोकाच्या सालीचें कसाय करून दितात बाजारात अशोका रिश्ट म्हणून फारमासीत वखदय मेळटा तें आयूर्वेधीक वखद आसता तें आयूर्वेदीक वखद आसता तें तयार वखद आसता पूण ताजे सालीचो रोस करून घेवप किंवा काडो काडून घेवप हे सामके बरें अशोका रिश्टान मन बायल मनशेक बलय मेळटा पौश्टीकता मेळटा तांचे रक्ता मिश्रण आनी उदर रूप जे आसता ते गर्भाशयाची दोश आसतात तें सगळें दोश सुधारतात त्याच प्रमाण रक्ती आव म्हळ्यार मोडशीं पडटा रक्ताची त्या रक्ती आवाकय बी अशोकाची फुलांची चेटणी किंवा अशोका रिश्ट घेतल्यार किंवा अशोकाच्या पानांचो किंवां शालीचो कसाय करून घेतल्यार खूब बऱ्या पडटा हो एक रामबाण उपाय उपाय आसा गुळवेल अमरूतवेल खिनुस्पोरिया कोर्डीफोरिया अशें ताचें शास्त्रीय नांव ताका गुडूचीं अमरूतवाल गुळवेल अमृता अशीं विवीध नांवां आसात हिंदीत ताका गिलोय म्हाणटात गिलोयचें अनन्य साधारण म्हत्व आसा आयुर्वेदात गिलोय हे शक्ती रोगांचेर गुणकारी आसा गिलोयचें वखदाय बी गुळयो काडो किंवा विश्टा ही तयार मेळटात अमृता रिश्ट म्हणून गिलोयचें वखद मेळटा योगीराज गुगूळ म्हणून गुळी मेळटात गुगूळ व वटी हेवूय बी गुळयो तयार मेळटात आनी गुळवेल सत्व हे गुळवेल सत्व काडप बरेंच कठीण ताच्या एक वाल आसता ताजी हाताच्या बोटाच्या अंकठ्याच्या बोटाच्या पेरायतली वाड जातगीर तातूंक वखदी गुणधर्म येता आनी हो वखदी गुणधर्म जो आसा तो ल्हानवालीक आसना हे जाणून घेवचें आनी चड मोठी वाल वखदा खातीर वापरची न्ही आनी एक जतनाय घेवपाची म्हाळ्यार कार्यारूखाचेर वाडिल्ली वाल अमृतवाल वखदाक उपयोग करची न्ही विशारी झाडांचेर जी कारो उरो अशीं हेचें रूख आसतात ताजेर जर वाडिल्ली वाल आसत ती वखदाक वापरची न्ही अमृतवाल ही आम्याचेर किंवा चडातं चड कोडूलिंबाचेर वाडिल्ली खूब औषदी आसता हे सगळ्या सगळ्यांनी मनांत दवरू जाय हाजी जतनाय घेवपाक जाय अशीं अमृतवाल हाडू जाय करोना काळाक अमृतवाल वापरून कितलेशेंच लोक करोना पासून तांचो बचाव जालो ज कोणाय हिमोग्लोबीन कमी आसत जाल्यार रक्त्कशय जाल्या मनशाक हिमोग्लोबीन कमी आसत जाल्यार एकवीस वीस जर गुळवेल घेतली गुळवेलीचो काडो घेतलो तर आनी परत जर हिमोग्लोबीन तपासलें जाल्यार रक्त छया छय कमी जावन हिमोग्लोबीन वाडिल्ले आसतलें आनी तांची प्रकृती बऱ्या पैकी उत्तम जाल्ली आसतलीं हाचो अनुभव खूब रुगणांनी घेतिल्लो आसा अमृतवाल जी आसा ती ताचपशामक म्हणजे जोर आयलो जाल्यार अमृतवालीचो कसाय घेवप कृमीनाशक आंगाक रोग कंड आयलो जाय जाल्यार कसल्याय त्वचा रोगाचेर कुश्टरोगाचर सुद्दां अमृतवाल खूब बरीं अमृतवाल कामीण कामीण हाचेरय बरी कामला ह्या रोगाचेर पित्तदोशाचेर अमृत्वाल बरी अशीं अमृत्वा एकूण छत्तीस रोगांचेर काम अगदी गुणकारी रामवान आसता अमृतवालीचेर उलयतलो जाल्यारीय व्हडलें पुस्तक जावं येता किंवा दिसान दीस पावचीना इतली ताची म्हयती अमृतवालीची म्हत्व आसा म्हणून तर तर अमृतोषदी किंवां अमृता अशें म्हळां धायटी धायटी हांव सगळ्या हाजे शास्त्रीय नांव सांगचेना कारण शास्त्रीय नांव मा मात्शें शास्त्रीय नांव सांगप म्हळ्यार फुडें मात्शें ये जातलें ताका लागून सगळ्यांच वन्सपतीचें शास्त्रीय नांव सांगचेना ताका घतकी कोंकणीन ताका धापच म्हणटात धापच हिवूय एक वालच वेलवर्गी एक वेल वन्सपती आसता कांयी धायटीक धवीं फुलां येतात तर कांयी धायटीक धापशीक कायी फूलां येतात हे कोणाकय जर घाय जालो आनी तो घाय भरना जालो जाल्यार धापशेंचो पालो बरीक वांटून त्या घाव्याक बादलो जाल्यार बेगा बेग तो घावो पेकता रक्ती आव तांबडी मोडशी पडलीं जाल्यार ताजो कसाय करून घेवची धापशीं फुलां मुळव्यार म्हळ्यार बिकाचीचे जे दुयेंस आसा ताचेर जर बारीक वांटून त्या मोड आयिल्ल्या भागाक ती लायली जायत जाल्यार पोटाक ताजो कसाय घेतलो जाल्यार सामके उत्तम आनी मुडशीं किंवा मुळग्या जी आसा दीख म्हणटात ताका तें सामके कमी जातात कायमचें तो रोग बरो जाता लिंगाडो मराठी नांव ताचें निरगुंडी ताका संस्कृत नांव उग्रगंदा लिंगाडा हिवूय बी उम्रुतोशोदीक मुडपी एक वखदी हें झोंप हाचे दोन प्रकार आसतात सादी लिंगड आनी कातरी लिंगड म्हणून एक लिंगडीक जांबूळसर जांबळीशीं फूल येतात आनी गोल गोल वायू युगा सारकी फळ जातात आनी कातरी लिंगकडे ताका मात्शीं लायट जांबळी अशीं फूल येतात कातऱ्या सारकी पानां आसतात ताका दोनीय वखदी गुणधर्माक वखदाक वापरतात सूज वाळंत रोग आनी रिद्य रोगारचेर त्याच प्रमाणें घशाची जे रोग जातात त्वचा रोगाचेर एकदम बरी दंत रोग दांत किल्ली जाले जाल्यार लिगुड्या पानाचे ताचो आमी गलगलो करून घेवपा जाय जाल्यार खंयच्याय दाताची कसलीय दुयेसा आसा ती कमी जातात बाळंतपणाक बायलांनी लिंगूड्याचो पानां सिजोवन ताजी उदक गरम गरम उदक आपल्या गुप्तरोगाचे गु गुप्इंद्रीयाचेर ताजो वापर करपाक जाय कसलेय घाय पेकपाक ही लिंगुड्याची पानां किंवा ताजो जो काडो आसता तो सामको बरो घश्या म्हणज्या आमचो घसो दुकलो जाल जाल्यार ताजी गुळणी केल्यार घोसो निवळटा इनफ्कशन सगळें वता अशीं ही लिंगूडो हो खूब बरो आसता त्या प्रमाणें त्वछा रोगाचेरय तो बरो आसता अशीं सांगतात प्रण्याक सुद्दां हो बरो माजराक बिजराक जर कसलेय दुयेस जाल जाल्यार ताजे लिंगूड्या रसाचे नशी केल्यार तें प्राणी अशेंय जाणकारांनी सांगिल्लें आसा मागीर किरायतें काडयेचीरीई तशें ताचें मराठी नांव किराईत किरायतें हे मलेरिया या ताप पचना खातीर उत्तम हे क्रिमीनाशीक आसता आणीक सतत कडकी म्हणून एक जोर येता सामको बारीक आंगाक कसकस उरप निवळपूच ना एक तरेची गरमी उरप अशीं रोगाची एक जर किरायत्याची कसाय करून नित्य सकाळीं अन्चनी पोटी म्हळ्यार निराहार पोटी कांयच घेनासतना सकाळ फुडें तोंड धुतगीत जर दोन चमचे हाजी कसाय घेतली जाल्यार ही हे दुयेस सामके बरी जाता रिठो साबणाची फळ म्हणटात ताका रिठू म्हणटात हाजी फळांतलो जो गर आसता तो गर दम्याक एकदम बरो रिठ्याचो वास घेवपाक जमीकऱ्यांनीं त्या मुळें स्वासन मार्गातल्यो जो सगळ्यो अरंथळ्यो आसात त्यो सामक्यो बरी जातात त्याच प्रमाणें जोर आयलो जाल्यार विशंमज्वर म्हळ्यार टायफोयड जाल्लें मनशाक रिठ्याचो लेप काडटात जोर रोखडोच वता म्हणजे तो जव्रनाशक अशें ताचें म्हत्व आसा आंग दुखलें कमर दुखलें पांय दुखलें सांदे दुखी हाका रिठ्याचें फेस काडून लावचो